आं मैया सिमला बाजाराव थांनायाव गांसे दख'ना बिदन बायनानै लाबोदोंमोन खालाराबो जि मोजां खम फ्राइसखौनो मोन्दों नोंथांमोनहाबो जुदि बायनो गोसोबा बायनो हागोन दख'नायाबो जि मोजां मिहि गाननोबो मोजांथार खालारफोराबो जोबोद मोजां खम खम फ्राइसावनो मोन्दों सिगाङाव सिगांनि दख'ना बिद'ना माबादिमोन ना नाथाय मैया बाजाराव थांनानै दख'ना गोदान लाबोनाया जि मोजां गुरै गान्नोबो मोजां